हम दोनों को

हाँ हाँ हाँ मैम बोलिए हाँ तो मतलब आपको उसका बजट जानने का है तो वह हमारे यहाँ पर अट्ठारह सौ दो हज़ार समथींग से स्टार्ट है तो आपके ऊपर है के आपको कितने का लगवाना है हाँ ठीक है तो हम कौनसी कंपनी का लगवाना है आपको हाँ ठीक है तो वह मतलब कि बीस हज़ार से समथींग पूरा टोटली आपको कम्प्लीट मिलेगा हाँ वह उसी में रहेगा बीस हज़ार में ही हाँ आप पेमेंट कर दीजिए हम कल तक ही आकर लगा देंगे हाँ हाँ ठीक है पेमेंट आप कैसे करेंगे मैम कैस करेंगे कि ऑनलाइन करेंगे यह बता दीजिए हाँ ठीक है तो मैम मैं इसी नंबर पर आपकी ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा